आं बेरायनो जोबोर मोजां मोनो बिनिखायनो आङो शिरिया खाना बे जायगायाव बेराद थांनो गोसो आर आं बेहाय थांगोन बेहाय थाङोबा आङो ट्रेइनजों थांनाय जागोन बेहाय बयबो मानसियानो बेरायहैयो बिनिखायनो आंबो बेराद सिगांनिफ्रायनो मानि गोसो जादों बिनिखायनो आङो सिरिया खानायाव बेराय हैनो थांगोन बेहाय आङो जिब जुनार

मैदेर मोसा लख्रा उद जिबौ मोख्रा नै बेफोरबायदि जिब जुनारखौ नायगोन बेहाय थांनानै आङो बेराय हैगोन मानि आं भिजिट खालाम हैगोन बेहाय थांनानै बिनिखायनो आङो बिराद मोजां मोनो आरोना बेरायनोहाय